जे में ने कदें कीती नीं वर्ड वॉचिंग ते ना मेरे कोल कोई उदे उदे कन्नै जुड़ी दी कोई स्टोरी ऐ ते ना कोई क्हानी ऐ पर इ'यां ऐ कि बचपन च अस जिले निक्के होंदे हे ते काली चिड़ियां आखदे न उंदे झुण्ड दे झुण्ड उड़दे हे शामी बेल्ले अस बाह्र बैठेदे होंदे हे अपने घार दे बरांडे च ते उप्पर आसमान दिक्खा दे होंदे हे ते उल्ले अस लोकें उल्ले दिखदे हे अस ओह् काली चिड़ियें दे झुण्ड दे झुण्ड उड़दे हे बक्ख बक्ख तरीके दे झुण्ड जिल्ले उड़दे हे ते बक्ख बक्ख तरीके दे ओह् आकृतियां बनांदे हे आसमाने च जी मतलब उड़दे झुण्ड ऐ हे ते उंदे उड़ने दा जियां बनांदे हे अपना तुसें आकृतियां दस्सां ओह् बड़ी बनांदे हे ओह् अस बचपन च ते दिक्खदे हे आकृतियां ते उ'दे बा'द फिर जि'दे बा'द मोबाइल आइये ते सुनने च आया चिड़ियां मरदियां गेइयां ते अज्ज दे टैम च मिगी नी लगदा केह् शामीं दे बेल्ले तुसें कोई इ'यां चिड़ियें दा झुण्ड लभदा ओ लभदा ओ ऐ शामीं उड़दा ओआ ते ओह् इ'यां बनादे होन झुण्ड काली चिड़ियां झुण्ड बनाइयै उड़ा दियां होन कला कृतियां असमानै उप्पर बनादियां होन ओ हून ते नेई लभदियां न ओह् लभनगिया अगर कोई इक दो टामीं बिरली लब्भी आग पर कोई इयां में तुसेंगी में आक्खां कि बड़ी मती तादाद च जि'यां लभदियां हां पैह्ले ओह् नीं हून लभदियां शामी दे बेल्लै आसमान इ'यां खाली लभदा पैह्ले शामीं दे बेल्ले आसमान इ'यां भरे दा होंदा हा पक्षियें कन्ने ते अस में मैमरी आक्खी लेओ एह् बचपन दी गै याद ऐ साढ़ी अस उ'नेंगी दिक्खदे हे चीं चीं करदियां जंदियां हां इन्ना मजा औंदा हा दिखने च ओह् कला कृतियां बनांदियां हियां आसमानै च दिक्खी ऐ रू खुश होई आंदी ही ते हून ते लभदी नीं ते हून ओह् बड़ा याद आंदा केह् किन्ना चांगा समां हा ओह् बस एही में तुसेंगी आक्खी सकां एही इक याद ऐ उस चीज दी